ہلو آداب جی جی ہاں جی جی سر کون سے اسکول سے بات کر رہے ہیں آپ آپ وائٹ مون بک کا آپ کو پتہ کرنا ہے سر دیکھیے یہ ہماری لائبریری کا یہ اصول ہے کہ جو کسی بھی بک کے حوالے سے ہم آپ کو فون پر نہیں بتا سکتے اس لیے باضابطہ طور پر آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی پڑے گی درخواست برائے لائبریرین کے لکھنی پڑے گی تو وہ اس میں وہ کہ وہ سائن وغیرہ سگنیچر کروانا ہوگا اس کے بعد وہ جمع کروانی ہوگی اس کے بعد آپ لائبریری میں آ سکتی ہو وہ بک وغیرہ کو سرچ کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو جی جی بالکل آپ ای میل وغیرہ آپ کو دے دی جائے گی ابھی یہی نمبر پہ تو آپ وہاں سے ای میل کر سکتے ہو اپلیکیشن لکھ کے باقاعدہ طور پر ڈیجیٹل سائن ہوگا اور آپ آ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لائبریری سر یہ پندرہ دن کا ہوتا ہے پندرہ دن کے بعد آپ کو کتاب واپس کرنی پڑے گی اور ادر وائز آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی ہوں سر پڑ ڈے پانچ روپیہ پڑے گا آپ کو جی جی جی جی جی جی یہ اپلیکیشن پہ آپ کو پہلے ہی سے مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ کو کتنے دن کے لیے بک چاہیے کیونکہ وہ بک بھی ہے بہت بڑی تو اگر بالکل ایسی بات ہے کہ پندرہ دن میں نہیں پڑھی جائے گی تو اس لیے آپ کو ہم تھوڑی چھوٹ دے دے رہے ہیں پندرہ دن کی اور آپ ایک مہینہ لے جائیے اور ایک مہینے کے بعد آپ کو پینلٹی وغیرہ دینی پڑے گی جی ٹھیک